बेदर नांगौ मोनलै आंनो सेरनैसो सेरथामसो नांगौमोन सेरनै सेरथामसो नांगौ मोन लै आलासि फैगोन लादो सेरसे हो एकस' केजिआव एकस' हैथ दि रा गोदानानै हरखादो गोदानानै

ओ दे सेरनैसो सेरनैसो नांगौ सेरबा नांगौ सेरबा सेरबा सेरबा नांगौ आदै ओ आलासिया बुरजा फैगोन औ फैसायालाय ए ए औ

फासस' फासस' औ औ माबा आलासिया ओइ खोलाथिंजायनिलै ओ ओ बुरजा फैथारगोन दस जनसो जानो ब्रइलार गोदानानै हरखादो